हेलो

हेलो हेलो हाँ मैम बोल

हाँ ठीक है मैम हाँ मैम आप

मैम गांधीनगर अच्छा नहीं आप आप क्या

हाँ सात सौ रुपये ठीक है मैम

वो भी मैम थोड़ा लगेगा अच्छा के बग़ल में अच्छा ठीक है घर पर भिजा दूँगी